हमरा विचारे भविष्यमे मैथिलीके अगर सुधारबाके यऽ तऽ ओहिसँ पहिले अपना वर्तमानमे मैथिलीपर काज करबाक हेतै जेनाकि एखन देखै छिए सब केओ आपसमे हिन्दीमे बात करै छै या अँगरेजीमे बात करै छै मैथिलीमे तऽ बहुत कम्मे गोटा बात करै छथिन तऽ सबसँ पहिले अपना हमरासभके करबाक चाही कि हमरासभके अपना घरके बच्चाकेँ मैथिली भाषा मे बात करबाक चाही अगर हमसभ अपना घरके बच्चासँ मैथिलीमे बात करबै तऽ बच्चा ओ मैथिलीके चिन्हतै कि हँ इहो ई भाषा छिए एहिमे हमसभ बात कै सकै छै आओर जखन ओकर मातृभाषा नीक हेतै तहन तऽ ओ बाहर शहरमे अपन या तऽ अपन गाममे आसपाससँ वातावरणसँ ओ हिन्दी इंगलिश सब सीखि जेतै लेकिन सबसँ पहिले ओकरा मातृभाषा सिखेबाके चाही किएकि जे अपनासभके हिन्दी आओर इंगलिश अपनासभके विद्यालओमे सिखाएले जाइ छै तऽ ओ तऽ कोनो बाते नहि लेकिन मैथली जे छै बच्चाके कोनो इसकुलमे तऽ नहि सिखाएल जेतै ओ सबसँ पहिले ओ अपना घरमे सिखतै ताहि दुआरे सबसँ पहिले बच्चाकेँ मैथिली सिखेबाके चाही आओर ओनाहिओ कहल जाइ छै कि प्राथमिक शिक्षामे जे रहै छै बच्चा ओकरा सबसँ पहिले ओकर मातृभाषामे पढ़ेबाक चाही ताहि दुआरे सबसँ पहिले काज अपनासभकेँ अपना घरके बच्चाकेँ मैथिली सिखेबाके चाही आओर ओकरा बाद अगर केओ अपना आनजान अपनामे से जे लोकसभ छथिन हुनकासभसँ मैथिलीमे बात करनाइ चाही हिन्दी नहि कै कऽ मैथिलीमे बेसी बात करिऔ तऽ एहिसँ मैथिली इम्प्रूव हेतै मैथिलीपर आओर काज हेतै